हमारे यहाँ पहले गाड़ी का व्यवस्था नहीं था अब जो है तो ओटो है टोटो हैं बस हैं सभी के पास में गाड़ी का व्यवस्था है पहले हम लोग पैदल यात्रा करते थे अब है गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ता हैं गाड़ी की बहुत सारी सुविधा हैं जहाँ पर जाइए वहाँ पर गाड़ी मिल ही जाएगी जो गाड़ी खोजें पहले था पहले लोग टैर गड़ी से लोग जाता था बैल था टैर था अब तो वैसा बात है नहीं अब तो जिस समय जो सोचिए वही मिलेगा जहाँ खोजिए गाड़ी का सारी सुविधा हैं कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हैं रात हो दिन हो जिस समय चौबीस घंटा कभी भी गाड़ी अगर खोजते हैं बहुत लोगो के पास टोटो है ओटो भी है कार भी हैं बस भी हैं इन सबसे हमको मदद मिल जाती हैं पहले बहुत ऐसा दिक्कत था अब वैसा बात रहा नहीं पहले हम लोगो को कहीं जाना पड़ता था तब पैदल यात्रा करना पड़ता था या बैलगाड़ी का अथि लेना पड़ता था अब जहाँ भी रहिए वहाँ भी मिल जाएगा हर एक चीज का सुविधा है बाइक हैं जिसे जहाँ जाना है निकल जाइए समय से मिल जाएगी बहुत ऐसा अथि हैं पहले बहुत ऐसा दिक्कत होता था अब तो कोई दिक्कत नहीं हैं पहले किसी का इंतजार पड़ता था जो कोई आए लेके जाए या किसी को ऐसे कहते थे अब तो वैसा बात है नहीं जब चाहे मिल जाए गाड़ी जो भी गाड़ी मिले समय से मिल जाती हैं अब ये सब की कहीं कमी नहीं हैं